ओके धांवपा येता तूं थोड्यांचो व्हडलो रिकॉर्ड म्हळ्यार हांव शंबर मिटर तीस सेकेंडा भितर रोकडो धांवोन काडटा हांव दिसा पांच किलोमिटरच धांवतां आनी धांवप हे चड भरजेचे जिवितान कित्याक धांवं जाल्यार तुगे स्टॅमिना वाडवता आनी तुगे बॉडी हेल्दी उरता आमगे धांवन कांय गोल ना पूण हांव आमगे हेल्तान धांवता आनी जेन्ना आमी खेळ बी खेळटाय तेन्ना तें बऱ्या पडटा